मुंहिंजो जो खेत्र आहे उहो लखनऊ आहे लखनऊ में रहंदी आहियां त अगरि मां लखनऊं जी ॻाल्हि कयां त असांजे दिमाग़ में वॾो इमाम बाड़ो हिते जी लटनि जे मथा करी हुई चिकनकारी और हितां जी कलाकार इहे सभु औरि मुगली मुगली जेतिरा बि उहे आहिनि शिल्प आहिनि कला आहिनि उहे सभु दिमाग़ में ईंदी आहिनि त जो हिकु मूंखे फिल्म पंहिंजे दिमाग़ में ध्यानु अचे थी उहा अंजूमन आहे अंजूमन हिकु मूवी ठई हुई जो सभिन मूवी हुन मूवी में सभु लखनऊ जे कला और लखनऊ जे फैशन और लटनि जे मथा मूवी ठही हुई कीअं हितां जा कलाकार जो आहिनि उहे ठाहींदा आहिनि हुननि जी ज़िंदगी कीअं आहिनि उहे कीअं रहंदा आहिनि हुननि जी कला कीअं आहे त उन जी कला के असांजे लखनऊ जी कला के दर्शाईंदी आहे त जो हुन जी फिल्म आहे अजुंमन औरि हुन में जेसि ताईं मूंखे यादि अचे थो त उन जा जो कलाकार हुआ हू शेख फारुकी मुंहिंजे यादि खां मूंखे जो यादि अचे थो त शेख फारुकी औरि शबाना आज़मी हुआ मूवी में जंहिंमें हुननि लाइ चिकनकारी वारा लटा पाता हुआ त हिन खां अलॻि अगरि मां कुझु सोचां त उमरावजान बि मूवी मुंहिंजे दिमाग़ में अचे ती जेंमें लखनऊ जी कला औरि सभु दर्शायो वियो हुओ फैशन वग़ैरह सभु कुझु